जीअं त घर में जेतिरा माण्हू हूंदा आहिनि हर कंहिं खे पंहिंजे हिसाब सां खाधो वणंदो आहे जीअं त कंहिंखे वधीक तिखो वणंदो आहे त कंहिंखे वरी घटि तिखो वणंदो आहे कंहिंखे मिठो वणंदो आहे कंहिंखे लूणु थोरो वधीक सुठो लॻंदो आहे कंहिंखे घटि लूणु खपंदो आहे ईअं त हर कंहिं जो ध्यानु रखी करे उन हिसाब सां ई मां रोटी ठाहींदी आहियां जीअं त कोई भाॼी मूंखे ठाहिणी आहे त भई जीअं अॼु कल्ह मोबाइल ते ॾिसी करे ठाहे सघूं था पाण अलॻि अलॻि वैराएटियूं जंहिं खे जीअं वणे अॼु कल्ह त भई इहे नूडल्स चाइनीज़ घणो थो हले ॿाहिरि जो खाधो अलाई थो हले सभु खाइनि था ॿार बी वॾा बी ईअं त पोइ असां घर में बि मतिलबु सभु ठाहींदा आहियूं जीअं ॿारनि खे थोरो घटि तिखो वणंदो आहे ऐं वॾा थोरो वधीक तिखो खाईंदा आहिनि त जीअं त भई दाल कंहिंखे वधीक तड़के वारी सुठी लॻंदी आहे त कंहिंखे वरी फ़िकी वणंदी आहे त पोइ उहा ध्यानु रखी करे ऐं मां घर में सभिनी जी पसंदि जी रोटी ठाहींदी आहियां दाल खे तड़को ॾियणो आहे वधीक मिर्च विझी करे त उनखे तड़को ॾींदी आहियां ईअं त भई खाधे में केॾी महिल ॾिसो त लूणु वधीक पइजी वेंदो आहे त उनमें कणिक जे अटे जूं नंढी नंढी गोलियूं ठाहे करे ऐं उनमें विझंदा आहियूं त हुनजो जेको सॼो लूणु हूंदो आहे उहा हुन गोलीनि में अची वेंदो आहे ऐं उन हिसाब सां पोइ उन भाॼीअ में लूणु बराबरि थी वेंदो आहे ऐं जीअं त ॾिसो त पाण दाग़ पकल भाॼी ठाहियूं था बसर वारी त केॾी महिल बसर वधीक गाढ़ो थी वेंदो आहे कारे ते अची वेंदो आहे त पोइ असां केॾी महिल उनमें खीरु थोरो विझी करे उनजो रंग जेको आहे मटाए छॾींदा केॾी महिल थोरी ॾही विझी छॾींदा आहियूं त उन बसर जो रंग बराबरि थी वेंदो आहे इएं करे पोइ असां उन भाॼीअ खे ठाहे छॾींदा आहियूं ऐं जीअं त अॼु कल्ह सभिनी खे वैराईटियूं पसंदि आहिनि त पोइ मां वैराइटियूं बि ठाहींदी आहियां मोबाइल में ॾिसी ॾिसी करे जीअं पनीर जूं भाॼियूं थियूं चाइनीज़ थी कंहिं खे कुझु राति जी रोटी पसंदि आहे त केॾी महिल कोई मिस्टेक थी वेंदी आहे भाॼीअ में त पोइ उनखे सुधार करे वरी मां ठाहे छॾींदी आहियां ऐं पोइ ईअं पोइ घर जे माण्हुनि खे सभिनी खे ॾाढो वणंदो आहे खाइणु मुंहिंजे हथ जी रोटी सभिनी खे वणंदी आहे ईअं करे पोइ मां ठाहींदी आहियां ऐं मूंखे सभिनी खे खाराइण बि ॾाढो वणंदो आहे अलॻि अलॻि वैराइटियूं ठाहिण बि मूंखे ॾाढी वणंदियूं आहिनि ऐं ख़ुदि मां बि खाईंदी आहियां ईअं करे पोइ कंहिंखे घटि मिर्च खपे कंहिंखे वधीक खपे कंहिंखे लूणु घटि खपे कंहिंखे लूणु वधीक खपे केरु चवंदो त भई इहा भाॼी थोरी खटी हुजे कोई चवंदो त खटी न हुजे पोइ ईअं करे पोइ मां ठाहे करे सुधार करे भई सभिनी खे ईअं करे मां खाराईंदी आहियां